ہندوستان ٹور اینڈ ٹریولس سے بات کر رہا ہوں جی ہلو

ہاں ہاں ہندوستان ٹریول ایجنسی جی جی جیسے مطلب تو میں کیا کروں دلی میں کس کس ایریا گھومنا چاہتے ہیں دلی میں بہت سے جگہ ہیں گھومنے کے لیے آپ کی لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار انڈیا گیٹ ہاں اچھا تو ہمارے لوگ تو جی جی ایک دن کا ٹور ہے آپ کا یا پھر دو دن کا جی وہ گروپ میں ہیں یا پھر آپ سنگل گھومنا چاہتے ہیں سنگل میں اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک دن کا آپ کا جو پڑے گا ہمارے پانچ ہزار روپیے ایک دن کا اگر آپ انووا لیں گے تو پھر آٹھ ہزار روپیہ ہے جی ہمارا آپ کا کھانا بھی ہماری طرف سے ہوگا دیکھیے الگ الگ لوکیشن ٹکٹ کہاں پر ہیں دلی میں رہنے کا نیا ایئر پوٹ کے پاس ہے اچھا اچھا اچھا تو تو یہ اراؤنڈ آپ کے جو پڑے گا نا ڈیلی کا مطلب پورا جو رینٹ تو ہم صبح آپ کو پک اپ کر لیں گے نو دس بجے ہم ہمارا ڈرائیور ہاں ہاں دس بجے نیٹورک ایشو آ رہا ہے ہلو آپ کو ہاں یہ یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے

ٹھیک ٹھیک